ہمارے علاقے میں قبائلی فنون گھڑے بنانا ہے جس کی حفاظت وہ لوگ ایک نئے انداز میں گھڑے بنانا اب اُس کے برتن بنانا شروع کر دئے اور اس پے پینٹنگ کر کے اُس کو ایک نیا رنگ دے دئے دے کے کوشش کر رہے ہیں کہ اُن کا تحفُظ ہو